ॿारनि खे डांस जो हुनर त आहे लेकिनि ही हुनर पंहिंजे उहो चेटीचंड सिधियुनि जो जेको झूलेलाल जयंती थींदी आहे हुन में घणेई हंधु इस्टेज सजंदा आहिनि हुते ॿार डांस कंदा आहिनि सॼे हिंदुस्तान में छा सॼे दुनिया में चेटीचंड जो आयोजन ॾाढे सुठे नमूने थींदो आहे हर हंधु झूलेलाल जा डांडिया डांस थींदा आहिनि जुलूस निकिरंदा आहिनि ॿार पंहिंजो प्रोग्राम कंदा आहिनि झूलेलाल जा भॼन ॻाईंदा आहिनि नृत कंदा आहिनि पोइ वॾा वॾा संत अची करे उन्हनि खे सम्मानित कंदा आहिनि ॿार ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि हुननि खे डांस करण जी प्रेरणा मिलंदी आहे उन्हनि खे उत्साहित कयो वेंदो आहे हू इनाम पाए करे अञा ख़ुशि थींदा आहिनि अञा अॻिते वधण दे वधण जे लाइ ॿिएं ह चेटीचंड अचण ताईं घणी प्रैक्टिस कंदा आहिनि बहिराणा खणंदा आहिनि माण्हू नाच कंदा आहिनि घणेई घरनि में झूलेलाल जे चेटीचंड या चालियो जेके थींदो आहे घणेई माण्हू पंहिंजे घर मल्हाईंदा आहिनि ऐं हुते जी माइयूं बि हर हंधु पंहिंजो झूलेलाल जो नाच कंदियूं आहिनि झूलेलाल जे नालो वठण सां ई हथ पेर पंहिंजे पाण नचण लॻंदा आहिनि जीअं गुजरात में गरबा थींदो आहे हुते बि छह सत ॾींहं नौराता मल्हाया वेंदा आहिनि हुते बि सभु ॼणा सुठा सुठा कपिड़ा पाए करे डांडिया हथ में खणी राति देर ताईं गाननि ते ॾाढो नचंदा आहिनि हुननि खे बि प्रेरणा मिलंदी आहे कि अञा असां पंहिंजे डांस में ही सुधार करे सघूं था ऐं जीअं महाराष्ट्र में गणपति पप्पा मोरिया जो जेको आयोजन थींदो आहे जेको यारहां ॾींहं गणपति रखिबो आहे हुन महाराष्ट्र में बि सभु ई ॼणा पंहिंजो नृत ॾेखारे करे गणपति देवता खे ॾाढो ख़ुशि कंदा आहिनि हीअं भारत जे कोने कोने में हर जात हर प्रदेश पंहिंजो नाच ॾेखारींदो आहे पंहिंजा प्रोग्राम मल्हाईंदा आहिनि जीअं कलकत्ता में दुर्गा माता जो मल्हाईंदा आहिनि ऐं चेन्नई पासे पोंगल जो नाच थींदो आहे हुते बि धोती पाए करे ख़ूबु सुठे नमूने कंदा आहिनि जीअं असाम में बि बिहु डांस डंडनि ते नाच कंदा आहिनि इअं हर हंधु नाच थींदो आहे ॿारनि खे प्रशिक्षित कयो वेंदो आहे ॿारनि खे इनाम ॾींदा आहिनि ऐं ॿार ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि